ہمارے ہندوستان میں اردو زبان کو بہت سی اہمیت دیا جاتا ہیں اردو زبان ایک اچھی زبان ہے اور روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اردو زبان اچھے کے لئے بولی جاتی ہے اور اس میں الفاظ بہت ہی بہترین اور خوشی مال ہے اردو زبان بہترین زبان ہے اس سا اس سے کوئی فرق نہیں ہے